जायतीं अशीं बॉलिवूड पिक्चर्स आसात जातूंतले अभिनेत्री बरे बरे कपडे घालतात ते आनी तेंचें फॅशन स्टायल खूब बरी आसता तेतूंतल्यान दोन तीन बशेचे हांवें ड्रेस शिंवल्ले आनी ड्रेस शिंवल्ले तेन्ना लोकांनी अशे लग्नाक बीन कॅथलिकांनी आपल्या काजराक घालपा खातीर ऑर्डर दिल्ली दोन तीन हांवें तसले ड्रेस शिंवल्ले आनी टॉलिवूड मुविजांनी अशें तेमी एक्ट्रेसां ब्लावज बीन घालता तातले थोडे ब्लावज ब्लावजांचेर डिजायन करपा खातीर हांवें ट्राय केल्लें तेमी अशें बोट नॅक बीन यूज करता फूल फाटल्यांतल्यान पॅक आनी फक्त त्यो बोर्डर्स फक्त यूज करून पोटली बटन बीन लावन म्हणल्या ब्लावज घालतात तशे तसले हांवें शिंवपा खातीर ट्राय केल्ले आनी दोन तीन हांवें अशे आतां ती रेडी टू वेअर सारीज घालतात तसल्यो हांवें तीन साडयो अश्यो डायरेक्ट रेडी टू वेअर चड टायम बीन लागना प्लेट्स कोणाक अशें साडी न्हेसपाक बीन प्रोब्लेम जाता येयना तांकां त्यो साडयो बऱ्यो पडटा डायरेक्ट अश्यो घालपाच्यो हूक लावपाचो आनी पदर ऑलरेडी काडललो आसता तो लावपाचो अश्यो अश्यो दोन तीन साडयो शिंंवोन दिल्ल्यो आसा तशेंच रेडी टू वेअर णववारी बीन शिंवपाक घेता म्हणल्या लोकांक अशें णववारी शिवंक घालपाक बीन अशें न्हेसपाक प्रोब्लम जाता सगल्यांकूच येता अशें ना सो ती लोक प्रिफर करता अशें शिंवून घेवपाक रेडी टू वेअर कशे म्हणल्या डायरेक्ट घालप पेंट कशी बांदप आनी तेणे ऑलरेडी प्लेट्स बीन तशें तेंच्यांनी काडून सेट केल्ल्यो आसता तश्यो हांवें वेगवेगळ्यो प्रकारच्यो ब्राह्मणी म्हण पेशवाई म्हण अश्यो हांवें साडयो शिंवोन दिल्ल्यो आसा